आं जेब्ला उन्दैनिफ्रायनो खारबोबाय थादों खारनाय एक्सारसाइस खालामबाय थादों खारनायनि समाव आङो बारा मिउजिक एबा मेथाइफोरखौ गिटफोरखौ खोनासंनो बारा मोजां मोना खोनासंब्लाबो आंनि ब्रेनाव बारा हाबनो नागिरा जायो मिउजिकफ्रा आङो एक्सारसाइसआव एसे हेंथासो खालामनाय मोनो आं जेब्ला आङो गोसायै खारो जेब्ला आङो खारनायाव गोबाङैनो गोसो होयो एबा आङो गुबुन साननाय मोनसे गावनि साननाय मोनसे फिउसारनि साननाय मोनसे एम इन लाइफनि साननाय आंनाव थाया जायखौ आङो आंनि ब्रेनाव जेब्ला एक्सारसाइस खालामो खारो ब्रेना एमप्टिनेस जायो लांदां जायो जाय लांदां ब्रेना आंनि साननाय हनाय गैयै सम मोनसे इमाजिनेसन्स गैयै मोनसे सानबोलाउरि गैयै महरै बेरखांहोयो जाय सानबोलाउरि गैयैआ आंनि देहा बोलो गोबाङै बावगारहोजोबनानै मोनसे एरखांहोजोबनानै आरो गोबाङाव आंनि देहा मोदोम आङो फ्रेस मोनसे गोख्रों मोनसे थुलुंगानाय मोनो जेब्ला खारो होमब्ला आङो गोबां समावनो मानसिफोरजों बारा रायज्लाया जेब्ला एक्सारसाइस खालामो आं लामाफोराव लोगोमोनब्लाबो जेनेबा गामिनि मानसि सिनायनायफोरजों एसेल' खेबसेल' ओइ बहा थांनो मानोल' होननानै बुङो बेजों लोगोसे आं जेबो बारा गोलाव रायज्लाया आं आंनि फोथायनाय दङ आंहा आंनि खारनाय एक्सारसाइस समाव आंहा जोबोद गोबां गुरुत्त' होनांगौ जायो जाय गुरुत्त'आ आंनि देहानिफ्राय मेन्टेलनिफ्राय खर'निफ्राय गासैबो स्ट्रं जानोगोनां जायो जाय स्ट्रं जानाया बेनि देहानि सोमोन्दै खर'नि सोमोन्दै मेम'रिनि सोमोन्दै गासैबो बुस्थुखौ स्ट्रं खालामो जाय स्ट्रंनि आंनि खामानि गावनि खामानि गावनि फिउसारनि लाइफनि साननाय हनाय इयाव बानाय गैयै जेंना गैयै हास्थायनो हायो जाय हास्थायनाय थुलुंगानाया गावनि इमाजिनेसन्स गावनि कनसियासनेस सांग्रांथिखौ लाबोयो जाय सांग्रांथिया मोनसे गावनि थांखि होसोनायाव हेफाजाब होयो बानाय गैयाजासे मानसिया सासेया बानाय गैयाब्ला गोबां खामानिखोनो मावनो हायो जायो खारनाय खारनाय गैयै डेलि खारनाय थायोब्ला खारनाय थायोब्ला स्ट्रं जायो स्ट्रं जायोब्लासो नोंनि मेन्टेलि फिजिकेलि मेन्टेलि स्ट्रं जायोब्लासो सोब खामानि नोंनि हाबा हुखा नोंनि थांखि होसोनायाव जाफुंसारहोयो नोंनि मोनसे इन्टेनसन मोनसे इमाजिनेसन्स बेफोरो नोंनि साननाय हनायखौ स्ट्रं खालायगोन जाय स्ट्रं खालायोब्ला नोंनि जाफुङैनि मिजिं मोनसे फैलियारनि मिजिं बेफोरो मालाब्लाबो नोंनि लाइफआव नोंनि जिउआव नुजाफैया जायखौ नोङो साकसेसफुलनि मोनसे थांखि बुंनो हायो जोंनि थाखाय जाहाथे बिनिखायनो खारनायफ्रा मोजां जाय खारनायाव मोजां आरो आङो बेखौ सापर्ट खालाया आङो हेफाजाबबो खालाया खोमाजों खोनासंनानै हेडफन इयारफनजों खोनासंनानै खारनाय एक्सारसाइस खालामनाय जाहाथे मेन्टेल डिसट्रेस जाया जायखौ मेन्टेल डिस्ट्रेस खालामनाय जायो नों खोमायाव खोनासंनानै खोमायाव खोनासंबाय थानानै नों जि खोनासंबाय थानानै एक्सारसाइस खालामब्ला नोङो मेन्टेल रिफ्रेस जानो अनगायै मेन्टेल डिस्ट्रेससो जायो आङो सानो जाहाथे आंहा फोथायनाय दङ आंनि बायदिनो गुबुननि देहा मोदोम आरो मेन्टेलफ्राबो एसे मानसि महरै गोबांनि माइन्डआनो एखे जाहाथे आंबो मोजां मोननानै जाहाथे खोमायाव मिउजिक खोनासंनानै खारनाय एक्सारसाइस खालामनायखौ गुबुन मानसिफोरखौबो गोजोन्थों